थाणे डिस्ट्रिक्ट में असांजे शिव मंदरु आहे जेको उल्हासनगर जे अंबरनाथ भाग्य में ईंदो आहे शिव मंदर में त शिव जी पूॼा कई हूंदी आहे ऐं उहा हर कंहिं माण्हू लाइ खुलो हूंदो आहे बसि उते को हिकु समय आहे सुबुह जो नवे वजे खां मंझंदि जे ॿारहे वजे ताईं माण्हू हुते अची वञी शिव जी पूॼा भक्ति करे सघंदा आहिनि शाम जो छ्ह खां वठी नव ताईं ऐं हर सूमर ते हुते राति जो बि आरती थींदी आहे जंहिं आरती जो समय आहे यारहं खां ॿ शिव जो मंदरु अंबरनाथ में जेको आहे उहो मंझंदि जे समय ॿारहे खां वठी पंजे ताईं बंदि हूंदो आहे हुन समय केर बि हुते अची वञी कोन सघंदो आहे बाकी ॿिए सर समय ते माण्हू वञी पुॼी पूॼा करे सघंदा आहिनि ॿाहिरि मंदर जे कई माण्हू वेही करे हिक ॿिए सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं शिव जे बारे में भक्ति वग़ैरह करे सघंदा आहिनि ॿार रांदि खेॾंदा आहिनि ऐं हिन तरीक़े सां कई माण्हू पंहिंजो अची करे पिकनिक वांगुर बि उतां घुमी सघंदा आहिनि